हम पिछला बार अहिंके गाड़ीसँ शिवहर गेल रही जकरा अहाँ हमरासँ एक हजार रुपआ लेले रही आइसँ एक महीना पहिले आओर फिर हमरा जरूरत पड़ल रहै उहाँ जाइके हय से अहाँ गाड़ी भेज सकै छी हऽ वही जाइके हय आओर अहाँ केतना पैसा लेबै से अहाँ हमरा बताउ अऽ गाड़ी भेज दू अहाँ हमरा घरपर